मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ पिकनिक के लिए आमेर किला नहरगढ़ सिलिड से और बिजसलपुर जाना पसंद करता हूँ और मैं वहाँ पर जाना इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है और शांति होती हैं इसी के साथ वहाँ पर हम मिलकर आपस में खेलते हैं खाते हैं पीते हैं बात इत्यादि करते हैं और अगर हम नदी के पास बीसलपुर इत्यादि में जाते हैं तो वहां पर हम नौकाविहार करते हैं और अपने समय का पूरा आनंद लेते हैं